हलो ह्या नंबरा वयल्यान म्हाका कॉल येल्लो हांव सुवेदा पालकर उलयतां कला अकादमिंतल्यान हां ओके खंयसर तें आं आमच्या नाटकांत हय हय आमी अवॅलेबल आसा आमचो नाटकाचो जो ओवर ऑल कोस्ट आसा तो वीस हजार आसा आमी आमचे आर्टीस्ट आसा सो तांकां सगळ्यांक मेळून सारके अमाउंट पावोपा खातीर आमी इतलो अमाउंट दवरला त्या भायर आमचे म्यूजीक टॅक्नीकल आसा तांकांय दिवचे पडटा म्हणून वीस हजार आमी तितून कांयच कमी करपाक शकना सो तुमका परवडटा हे आमचे सध्या सगळ्यांन बरें नाटक चल्ला ते बेबीशावर तेजे भरपूर शोज जाला तुमच्या लोकांक प्रेक्षकांक खूब आवडटले हें हें समाज समाजीक आसा सगळ्यां भुरग्यां खातीर आसा आनी कांयच कांयच तितून डबल मिनींग जोक्स ना फॅमिली वांगडा पळोवपा सारके आसा हय वीस हजार हय आमी आमी कॅशान घेता कारण आमी सगळ्यांक आर्टीस्टांक आमी कॅशना कॅशांतल्यानूच दिता तुमका कॅश परवडटा ऑनलायनूय आमकां काय प्रोब्लम ना हय नाटका दिसात तुमी दिल्यार चलता आनी तुमका जर कोणूय स्पोंसर करतलो जाल्यार तांचे आमका लॅटर जाय नाटक जर तुमका कोणे स्पोंसर केला जाल्यार हां वॅलकम